हां ते जम्मू आह्लें दा बी इ'यै स्हाब ऐ जम्मू केह्ड़ा कोई उत्थें कोई ओह् ऐ जम्मू आह्लें बी ते बाह्र गै भेजदे जां ते ओह् बी लुधियाना भेजी ओड़दे जां दिल्ली भेजदे कुतै ना कुतै भेज दे गै न जम्मू दा बी बड़ी बुरी हालत ऐ जम्मू बी चलो मैडिकल स्टाफ ते बड़ा होना जम्मू आह्लें कोल पर ओह् निं ऐ इन्नियां मशीनां नि हैन ज्यादा जेह्दे कन्नै आदमी ठीक होई सकै फ्ही कोई कैंसर दा पेशेंट आई गेआ कोई बड़ा आई गेआ जि'यां के रसोलियां बगैरा होंदियां तां हून ट्यूमर शयुमर होई दे होंदे ते जम्मू ते उदा बी कोई लाज खास नेईं ऐ बाह्र गै जाना पौंदा सारे भेजी ओड़दे बाह्र गै इत्थें कोई खास निं करदे हैन जम्मू च